असां सिंधी धंधे वारा आहियूं ऐं धंधे खे पहिरियों महत्व ॾींदा आहियूं जेके हिकु धंधो करे त ॿियनि ॾहनि सिंधीयुनि खे कमु ॾिए उहे बि रोजगार पाइनि ऐं ॿियनि सां गॾु बि धंधो कंदा आहियूं पर पहिरियों तरजु सिंधीअ खे ॾींदा आहियूं धंधे में हिकु ॿिए खे महिनतु मदब मदद कंदा आहियूं हिक ॿिए खे अॻियां हलण में ॾाढी कोशिशि कंदा आहियूं ॿी ॻाल्हि त पहिरीं सिंधी वटा ख़रीदी कयूं त उनखे रोजगार मिले उहो ॿे सिंधीअ वटा ख़रीदी करे उनखे रोजगार मिले ईअं अॻियां डोर वधंदी रहंदी आहे हिक ॿिए सां जुड़ी रीली मिली करे रहंदा आहियूं ऐं हिकु जवाणी बोलदी आहे त सिंधी धंधे में माहिर हूंदा आहिनि ऐं उहा हकीकतु बि आहे दुकानु हुजे कारखानो हुजे बिजनेस हुजे त उनमें हिकिड़ो मालिक हूंदो ॿिया उनते के माण्हू कमु करे सघंदा उन्हनि सभिनी खे रोजगार मिलंदो ईअं ई पंहिंजी अर्थ व्यवस्थता वधि वधंदी अॻियां ईंदी मतिलबु छा हर हिकु ॻाल्हि जो इहो आहे की असां कोमर्शियली हिक ॿिए सां मिली करे हिक ॿिए खे मदद करे ऐं अॻियां आया आहियूं अॻियां अञा बि ईंदासि